जीअं त असांजे हिन्दुस्तान में घड़ियूं गेमियूं आहिनि रांदियूं आहिनि हुननि में असां जेंट्स खे जाम मौको मिले थो ऐं छोकिरीनि खे तमामु घटि मौको मिले थो मुंहिंजे चवण जो मतिलबु आहे त जेकॾहिं छोकिरीनि खे बि मौको ॾिनो वञे त उहे सुठियूं गेम कनि थियूं रांदियूं कनि थियूं ऐं हिनखां पोइ पंहिंजो नालो रोशन कनि थियूं असांजे देश जो बि नालो रोशन ऐं पंहिंजे भविष्य बि हिननि जो सुठो ठहंदो ऐं अॻियां हली करे असांजो हिन्दुस्तान जाम तरकी कंदो अॼुकल्ह छोकिरियूं मर्दनि खां अॻियां ई आहिनि